अस बोल्ली जन्ने न अस उत्थें दा पानी आह्नने ताज़ा पानी अस बोल्ली जन्ने न उत्थें दा अस पानी आह्नने ताज़ा पानी होंदा ओह् होर ओह्दे कन्नै असेंगी बमारियां बी नी होंदियां न अस उसी मिट्टी दा घड़ा बिच्च पाइयै रक्खने होर ओह् साढ़ै शरीरै आस्तै पानी स्हेई होंदा ओह्दे बिच्च कोई कैमिकल कुछ नी होंदा बिल्कुल ताज़ा पानी होंदा होर ठंडा बी होंदा ओह् पानी पर साढ़ी सेह्त आस्तै बी ठीक होंदा ओह्दे कन्नै कोई असेंगी बमारियां बी नी लग्गी सकदियां होर उसी असेंई बुआलियै पीने गी जरुरत बी नी होंदी क्योंकि ओह् बिल्कुल कैमिकल फ्री पानी होंदा ऐ ओह् प्हाड़ें दा पानी आंदा ऐ धरती बिच्चा निकलदा ऐ ओह् पानी बिल्कुल फ्रैश होंदा ऐ